क्या ये बीज भंडार है सब्जी का बीज है और कोई चीज का बीज है

को कद्दू का बीज है कितने का मिलता है एक बीज हाँ और झींगा का बीज और करेला का तीन रुपया बीज तो बहुत महँगा महँगा बोल रहे बीन्स का बीज है बीन्स का बीज है बीन्स का बीज कैसे चल रहा है दस का पचास मिलेगा उरेही का बीज होगा उरेही का राजमा राजमा हाँ तो ओ भी लेना है ओह अच्छा ठीक है हम लेंगे सब कुछ का बीज थोड़ा थोड़ा लेना है हमको कैसे बोया जाएगा तो बताइएगा अभी नया माटी है उसमें लगाएँगे

और तो कद्दू कैसे लगाया जाएगा

ठीक है और बीन्स का बीन्स का क्या दो इंची नीचे देंगे ना तीन इंची नीचे देंगे वो बताइएगा तब ना एक इंची करके और झींगा का

तो और निकलेगा कितने दिन में